जी हाँ हाल ही में मैंने कलर पेंसिल ख़रीदी है जो बहुत अच्छी है कलर पेंसिल से हम हमारे मनचाहे चित्रों को कलरफुल बना सकते हैं और जैसा भी कलर चाहें हम उसमें भर सकते हैं और कलर पेंसिल की ख़ासियत यह है कि यह जमती नहीं हैं पेन की तरह और पेंसिलों से हम चित्रों को अच्छी तरीके से रंगीन बना सकते हैं